पंदरा अगस्त उ'न्नी सौ सतुंजा छब्बी जनवरी उ'न्नी सौ पंजाह् पंदरा जुलाई उ'न्नी सौ बानुए ते दो फरवरी उ'न्नी सौ अस्सी ते त्रै जनवरी छे मार्च सत्त जुलाई